हमर भाइ एतबा शिक्षा प्राप्त अवश्य कऽ लै कि ओ किछु लोकके जे छै से बेरोजगारीसँ बचा सकै शिक्षा जरूरी नहि छै रोजगार जरूरी छै आओर नहि सिर्फ ओ किछु घरमे रोटिओ पहुँचा सकै एहन रोजगार चाही ओ बेवसाइके माध्यमसँ अथवा ओ जे छै से कोनो नौकरीके माध्यमसँ बस एतबा ओ शिक्षित भऽ सकै